गामियाव थानाय मानसियालाय मोदोम बारहोनो नांगोबाथाय बिराद उन्दुनांगोन हर सान उन्दुनायखौ बारा खामनांगोन आमफाय जानाय ओंखाम जानाय अमा अमा ना हारि जानायाव इसे गोसो होनानै जाबाथाय हाबा हुखा मावा लासेनो एरैनो ज'ना थाफानो मोदोमा मोदोम गिदिर जायो मानसिफ्रा जायहा जुदि मोदोम गिदिर खालामनाय हिसाबा बिदिनो ज'नानै बारा टाइम थाङो एरैनो गिदिंना मिनिनानैबो मानसिफ्रा मोदोमखो गिदिर खालामनो हायो इसे सिन्था सर्साफोरखौ बारा टेनसन लाया लासे थाबाबो मोदोम गेदेर जायो मानसिया उन्दु उन्दु जाबाबो मोदोम गेदेर जायो गामियाव थानाय मानसिया खस्थ'खौ बारा खामा लासेनो टेनसन गैया लासेनो थानो हायो जाय मानसिया टेनसन गैया बे मानसिया मोदोम ओंखारगोन एमफाय मोदोम गेदेर खालामनाया बिदिनो बारा उन्दुबानो हर सानखो उन्दुबाय थाबानो बिदिनो मोदोम मोदोम गेदेर जायो

खस्थ'नि हाबा मावनाङा टेनसन लानाङा जाय मानसिया टेनसन खालामा बे मानसिया मोदोम ओंखारगोन मोदोमनि थाखाय सिन्था खालाम नाङा आराम थाबानो जानाय लोंनायाव गोसो होबानो इस्सा मथे जाबानो मोदोम ओंखारो दा मा जागोन दा